हलो हा हरिओम भेण कीअं आहियो छा कयां यार मां मुंहिंजे पुट जा पेपर चालू आहिनि त टाइम ई नथो मिले

हा मां बि उहो ई सोचियां पई थी विया आहिनि मुंहिंजे ॿार जा पेपर त उहो ई सोचियां पई तव्हांखे फ़ोन लॻायां ऐं मां चयो पिक्चर जो प्रोग्राम ठाहियूं ॿियूं बि साहेड़ियूं फ़ोन थियूं कनि हा एनिमल बॉबी देवल जी हा घणा ई माण्हू तारीफ़ था कनि जामु सुठी आहे पिचर हा छो न छो न हलो हा मां छा पई चवां न मूंखे इनमें बैंक जे कार्ड तरफ़ां न ऑफ़र्स मिलंदा आहिनि मतिलबु कीअं हिकु ते हिकु टिकट ते हिकु टिकट फ्री हूंदी आहे मतिलबु कीअं वेनसडे वेनसडे ऑफ़र हूंदो आहे न हा त हाणे हिकु ॿिनि साहेड़िनि खां पुछूं था अगरि जे उहे हलियूं त पोइ सभिनि जी टिकिटियूं मां हिनमां कढाए थी छॾियां कहिड़े बि शोज मिलंदियूं आहिनि मतिलबु वन हिक ते हिकु फ्री हूंदो आहे न हा हा ॾींहं जो शो ई बुक कयां हा हाए हा हा मतिलबु किथे फिनिक्स मॉल जूं कढायां थी त फिनिक्स मॉल पिचर त ॾिसी ईंदासीं त पोइ थोरो मॉल बि घुमी ईंदासीं न त इहो अॻो पोइ खाधो खाई ईंदासीं हा हा उहो ई मां चयां पई भई सभिनि खे कॉनफेरेंस में खणी करे त हुननि खां बि हुननि जी सलाह बि पुछूं उहे बि फ्री आहिनि के न न त पोइ हिकु ॾींहुं रखूं पोइ हलूं था भले टिकिटियूं मां कढायां थी हलंदो त पोइ हा हा हो त अञां पोइ जी ॻाल्हि आहे हा हा ॿारनि खे बि वठी हलिजो मॉल में पिचर ते त हलंदा कोन अडल्ट फ़िल्म आहे न मुंहिंजो पुटु चए पियो असां शाहरुख ख़ान जी ॿी मूवी निकिती आहे डंकी त उहो ॾिसणी अथव के न एनीमल ॾिसणी अथव अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॾिसां थी जेकी मिले पोइ ॿिन्हिनि मां हिकु टिकेट बुक करे थी छॾां ऐं ॿियनि साहेड़ीनि खां बि पुछीं करे पोइ तव्हांखे फ़ोन थी कयां हा हा हले हले हा हा सभु मज़े में तव्हांजे घरु कीअं आहिनि सभु ठीकु आहिनि हा हा पोइ सम्झो कुंड खाई अथव न खायव हा हा खणी अचिजो थोरी टेस्ट लाइ पोइ तव्हांखे ऑडर्स बि ॾींदासीं असां

अच्छा अच्छा हलो ओके ओके ठीकु आहे कयां थी पोइ फ़ोन हा जय झूलेलाल ओके बाए